मुझे समुद्र मंदिर धार्मिक स्थल यहाँ जाना बहुत पसंद है अगर मैं बात करूँ समुद्र की तो मुझे समुद्र इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत रहता है वहाँ जो लहरों की आवाज़ है वो मुझे बहुत पसंद है और जब जो अपना सूरज डूबता है तो वहाँ का जो वातावरण रहता है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है अगर बात करें तो मंदिरों की तो मंदिरों मंदिर जाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपने जो कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ मुझे मंदिर में शांति मिलती है वहाँ का वातावरण जैसे घंटियों की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है फिर मैं अभी जून में द्वारका सोमनाथ जो कि समुद्र के पास है वहाँ गई हूँ और द्वारका मंदिर है और मैं हर हफ्ते में कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ और मुझे समुद्र इसलिए भी और पसंद है क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक रहते हैं वहाँ की जो लहरों की आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी आती है वहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जैसे सर्फिंग वगैरह वहाँ पे होती है आप वहाँ पे बैठ के आराम से सुकून का अनुभव कर सकते हो